हॅलो आं हॅलो कोण उलयता हय हय हय हय हय हय हय सगलीं आसात तुमकां किदें जाय आशिल्लें

दोस दोनशा रुपयांनी दवरला

हय हय हय हय वेगवेगळे हे करून दितात हय हय सद्द्या हाडल्यात सद्द्या हाडल्यात हय हय तेय फ्रेश आसा कालच सांजे मायत्याक हाडल्यात हय आनी हे दोनी आयजूच सकाळचे पावल्यात आनी दोनी बरे आसात आनी क्वॉलिटी बरी आसा तांची कळ्ळें मुद्दाम पळयात तुमी घेवन हय हय हय हय हय सांगात सांगात हां एक एक वेगवेगळी जाय बरें हां बरें

हां आनी ड्राय फ्रूट केक हय आसा तेंच सांगलें तुमकां आत्ता आयल्या हां बरें बरें जाता जाता जाता हां आठ जाय न्हय आठ वेगवेगळी जाय हां हां हां कळ्ळें हां बरें बरें बरें हां हां बरें बरें बरें

ना ना ना येवपाचें आसा तें अजून अजून येवपाच्यो आसा हय हय आज आज ना हय हय डिलीवरी ना तुमचो मातसो एड्रेस सारको हें करात हय आं

किदें बलविरा प्लाझा हां बरें बरें बरें हां बरें बरें हां बरें वेलकम